घोड़ा घोड़ा पर घुड़सवारी करने से शारीरिक या मानसिक रूप से कोई विशेष लाभ नहीं हो सकता है उसमें घुड़सवारी कर सकते हैं लेकिन घुड़सवारी से लाभ क्या होगा लाभ तो उसमें कुछो ने होगा एक मनोरंजन है मनोरंजन के लिये लोग घोड़ा घुड़सवारी करता है दूर दूर तक जाता है घोड़ा पर तो उससे कोई विशेष लाभ तो ने है ना मानसिक है ना शारीरिक है मानसिक है मनोरंजन के लिये कुछ देर के लिये है मानसिक मानसिक मनोरंजन में कुछ चल सकता है लेकिन शारीरिक लाभ उससे कोई विशेष ने है मानसिक लाभ भी कोई खास नहीं है घोड़ा तो लाभ देने वाला चीज ने है घोड़ा है मनोरंजन का चीज मनोरंजन के लिये लोग घोड़ों पर चरते हैं घोड़ा रखते हैं समय पर घास भी लाते हैं चर के इधर उधर भी जाते हैं कोई खास बात ने है कि घोड़ा से कोई शारीरिक लाभ या मानसिक लाभ हो ऐसी कोई बात ने है लेकिन अगर ऐसे फायदे है के घंटों का काम मिनटों में होता है ये सब फायदा है और कोई विशेष बात उसमें ने है शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से कोई विशेष बात नहीं है चढ़ के अपना इधर उधर जाते हैं समय कट जाता है एक घंटा का रस्ता है पैदल जाने के लिये उसमें घोड़ा पर चढ़ लिये तो आधा घंटा में पहुँच गए ये सब फायदा है और कोई खास फ़ायदा उसमें है नहीं मानसिक हो या शारीरिक कोई खास बात ने है उसमें